हर सरकारी विद्यालयमे सरकारके द्वारा एहन खेल कार्यक्रम कराओल जाइ छथिन आओर हर हर महिना एहने प्रखण्ड लेवलपर नहि बच्चा लोकके खेलबैलए लऽ जाइ छथिन सरसब आओर वहाँपर खेलकूद करबाबै छलै ई सबसँ ने बच्चा लोकके ने शारीरिक स्वस्थ मतलब अच्छा रहै छलै आओर स्वस्थ भी रहै छलै इस खेलकूदसँ बच्चा लोकके ने बहुत फाइदा होइ छलै आओर कहीँ एन्ने दूर दूर जाइलए एन्ने घुमैके मौका मिलै छलै आओर सरकारके एहने बच्चा लोकके एहने खेलकूद कार्यक्रमपर बहुत धिआन देने छलै ताकि बच्चा लोकके शारीरिक एवम् मानसिक रूपसँ विकास होइ छलै आओर बच्चा लोक खेलकूदमे अच्छा प्रदर्शन करै करै ताकि देश दुनिआके नाम उपर उठै छलै